आङो सासे आबादारि आङो बोथोर लायै बोथोर बेबादिनो आबाद दिहुनो बेबादिनो दैज्लां बोथोराव गायनाय फुनाय आरो मोन्नाय समावहाय हानानै आबादखौ दिखोनाय आरो बेबादिनो बोथोर लायै बोथोर सिबिं खुबैनाय बोथोराव सिबिं खुबैयो फाथो खुबैनाय बोथोरावहाय फाथो खुबैयो आरो बेफोरनि आबादखौ मोन मोन्नाय समावहाय हानानै बिनि आबादखौ जोङो फानो आरो बेजोंनो जोङो जिउखौ खाङो आरो बेबादिनो मैगं मैगं बोथोरावहाय बेबादिनो मैगं खुबैनाय जेरै मुला खुबैनाय बोथोराव मुला खुबैयो आलु गायनाय बोथोरावहाय आलु गाइयो आरो गोबां बेबादिनो फिथाय सामथायफोर बेबादिनो फान्नाय आं सासे आबादारि हिसाबै आङो दा बेफोरजोंनो आङो नखर पेमिलिखौ आङो खांबोदों आंनि जिउआ बेजोंनो फैदों